मैंने अभी कुछ दिन पहले एक स्क्रूड्राइवर खरीदा वह बहुत ही अच्छी कंपनी का है और वह अच्छी तरह से स्क्रूयों को खोलने में कसने में बहुत ही सहायक रहता है अच्छी तरह से खोलता है कसता है और वो अभी बढ़िया मेरे पास चल रहा है